मासीक पाळीच्या वेळार बायलांक पयले एक वेगळी वागणूक दिताले एक कडक नियम थोडे आशिल्ले घरांत वचप ना रांदप ना कितें समाजीक कार्य आसा थंय वचप ना पूण ते आतां नियम आतां खूब कमी जाल्ले आसात पयलींच्या सारके कडक निमय आतां नात थोडे आसात आनी ताकाय बी जबाबदार आसा ती बायल मनीसच आमच्या अनुभवा प्रमाणे म्हज्या अनुभवा प्रमाणे घरांतल्या दादल्यांक व्हडलो तितलो आमी ताचेर लक्ष दिनात पूण घरांतली बायलच जावं ती जाणटी बायल आसत म्हातारी बायल किंवा घराच्यो बाकीच्यो बायलोच ताका जबाबदार आसात तींच तांका बंधना घालतात अशें म्हाका दिसता